हम मध्य प्रदेश से हैं और हमारे क्षेत्र में उगाई जाने वाली सबसे प्रमुख फसल सोयाबीन है हमारे राज्य को सोया प्रदेश ही कहा जाता है इसके अलावा हमारे यहाँ पर गेहूँ उगता है मूँगफली मक्का गेहूँ में भी अलग अलग वेरायटी की गेहूँ उगते हैं लगाए जाते हैं इसके अलावा यहाँ इस मालवा क्षेत्र में निमाड़ में सब प्रकार की दालें दालों की फसल उगाई जाती हैं वहाँ पर लाल मिर्च की खेती बहुत होती है इसके अलावा खरगोन ज़िले में प्याज बहुत मात्रा में होता है यहाँ खाचरोद की मटर बहुत फेमस है

फसलों में सभी जगह बहुत भिन्नता है भिण्ड मुरैना में तिल की खेती बहुत होती है इसके अलावा सरसों की फसल बहुत मात्रा में हुआ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ तिल का तेल ज़्यादातर घर में तिल का तेल ही उपयोग किया जाता है उधर तिल और सरसों की खेती बहुत होती हैं इसके अलावा ग्वालियर में भी ग्वालियर की गज़क बहुत फेमस है वहाँ पर तिल की खेती होने के कारण वहाँ की गज़क दूर दूर तक लोग ले जाते हैं लोग बहुत पसंद करते हैं वहाँ की ग्वालियर की गज़क को